नमस्ते आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर पहले किर्केट देखते थे कुछ उन्हीं को देखकर हम भी हमारे मन में एक रुचि जागृत जागी जिससे हम भी अच्छा खेलने लगे अच्छा खेलते तो हैं खेलते हैं अच्छा हैं और हमारे दर्शक जो है हमका हमारा उत्साह बढ़ाते हैं हमको खेलने के लिए और अच्छा लगने लगता है आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतना स्नेह देने के लिए हमको हमारे दर्शक जो है वे हमारे हमारे दर्शक जो है हमारी खेल कूद देखना पसंद करते हैं इसलिए हमारा खेलने में भी बहुत अच्छा रुचि है और हम अच्छा खेलने का भी प्रयास करते हैं ताकि हमारे दर्शक जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगे यह सब आप लोगों की जो है जितना भी प्रशंसा करते हैं उसके लिए हम आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम चाहते हैं कि आप लोग आप लोग हमारा खेल जो है ज़्यादा देखते रहिए फ्रेंड तो खेलते हैं अच्छा खेल खेलने में बहुत रुचि है और बहुत अच्छा भी लगता है हमको वह तो बात सही है आप लोगों की जी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ